हाँ मैं अपने घर के आंगन या बगीचे में बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ अपने तहे दिल से कुछ सुझाव देना चाहूँगा जो आपको जरुर पसंद आएँगे क्योंकि मैंने ये संसार में देखा है कि कैसे बच्चों को अपने आकर्षित करना चाहिए क्या करना चाहिए जोकि उनको दाना डालें और अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं जोकि अपने पास आएं मेरा घर एक एकड़ भूमि में बना हुआ है और इसमें मैंने अपने पच्छियों को ऐसे साज सजावट कि ऐसे पौधें लगा रक्खे हैं कि पक्षी जरुर आते हैं और उनको दाना वगैरह डालता हूँ और उनको पानी की बड़े बड़े सरोखे होते हैं उनके टांग रखे हैं मैंने इससे पक्षी आते हैं पानी पीते हैं और हमें भी कुछ दुआएं लगती हैं हाँ भैया हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं